ہیلو آپ سویگی سے بول رہے ہیں جی میں نے کچھ آڈر کیا تھا آپ کے یہاں سے چکن انگارہ اور فرینچ فرائز مجھے اس کی مقدار بڑھانا تھی جی میں نے آپ کو ایک انگارہ اور ایک پلیٹ چکن ایک اپنا فرینچ فرائز کا آڈر دیا تھا مجھے وہ بڑھا کر تین پلیٹ انگارہ چاہیے اور دو فرینچ فرائز چاہیے تھی جی جی اور میں نے ایک روٹی کا آڈر کیا تھا مجھے وہ بڑھا کر چھ روٹیاں چاہیے اور دو نان کا آڈر کیا تھا اسے بڑھا کر آپ چار کر دیجیے جی جی جی جی آپ کا شکریہ